यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भोजन का तो भोजन जो होता है ना बिना भोजन के हम तो रह ही नहीं पाते हम कितना भी फल खा लें कितना भी काजू किशमिश बादाम पिस्ता वगैरह खा लें कितना भी पौष्टिक आहार लें लें लेकिन बिना भोजन के कुछ भी काम करने वाला है नहीं तो जो मेरा भोजन है जो मुझे अच्छा लगता है जो मुझे खाना पसंद है ऐसा मुझे लगता है कि हमें वो मेरे एकॉर्डिंग है किसी और की बात तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर लोगों की इच्छाएँ कुछ दूसरी होती हैं हर लोगों को अच्छा कुछ दूसरा कुछ लगता है लेकिन मुझे की आपनी अपनी सोच है अपना अपना वो है लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काफ़ी किफ़ायती है या फिर काफ़ी लाभदायक है वो है नॉर्मल खाना जैसे जिसमें आता है दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह ये सब और मुझे तो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं पसंद है जैसे चौमीन बर्गर पिज़्ज़ा ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है और ये मेरे लिए हानिकारक भी है और मुझे ये काफ़ी आज से नहीं बहुत पहले से ये मुझे अच्छा नहीं लगता शुरू से ही मुझे खाना ये पसंद नहीं है और और दाल चावल रोटी सब्जी सबसे अच्छा भोजन है सबसे अच्छा खाना इसे हम मानते हैं क्योंकि अगर इसको हम हमेशा जिंदगी भर खाते रहें तो इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वसा नहीं होता है बहुत ज़्यादा जिसमें वसा होता है उसे हमारे लीवर को इफेक्ट करता है हमारे लीवर डैमेज हो जाते हैं फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती हैं फिर हमें गैसेस का इश्यूज़ होने लगता है गैस बनने लगते हैं पेट के अंदर तो मुझे और रोटी सब्जी दाल चावल में सबसे अच्छा मुझे अगर इसमें से भी अच्छा कुछ अच्छा है तो वो मेरे लिए है रोटी और सब्जी क्योंकि रोटी सब्जी रोटी मुझे खाना बहुत पसंद है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो उसमें पाई जाती है चावल में भी पाई जाती है लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है रोटी खाने में काफ़ी अच्छा है रोटी खाने से मेरी बॉडी काफ़ी मने कि अपने कंट्रोल में है और चावल खाने के बाद नींद जैसा लगने लगता है जैसा लगता है कि काफ़ी नीद आ रही है या फिर नशा नशा हल्का हल्का होने लगता है तो मुझे चावल खाना पहले से ये नहीं पसंद था और अब भी नहीं पसंद है और भोजन ये सब नॉर्मल खाना ही सबसे अच्छा खाना माना जाता है और मैक्सिमम लोग जो हमारे आसपास या फिर यहाँ पे रह रहे हैं मैक्सिमम लोग लोगों का जो पसंद है वो दाल चावल रोटी सब्जी ही है क्योंकि ज़्यादातर आज के टाइम में ज़्यादातर बीमारियाँ बढ़ रही हैं कारण यही है कि हम फास्ट फूड यूज कर रहें हम तेल वाली चीज़ों को यूज कर रहे हैं और हमें जो खाना नहीं चाहिए वो हम यूज कर रहें उस खाने को यूज कर रहे हैं खाने में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब खाना तो अलग की बात है अच्छा आज के टाइम में जो नये जेनरेसन वाले लोग हैं जो नए बच्चे हैं उनको जो नुकसानदायक चीज हैं वो काफ़ी अच्छा है उनके लिए लेकिन जो पुराने लोग हैं या फिर जो पहले के लोग हैं वो अभी भी इस बात को जानते हैं कि अगर हम इस चीज को खाते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है मेबी और हमें जो खाना खाने की बात हो रही है खाना खाना कहाँ पसंद है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक आउटर जगह हो जैसे किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी कहीं टूर पे जा कर के वहाँ कुछ बनाना खाना या फिर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हम घर पे तो रोज रोज खाते हैं ना घर पे तो हम अपने फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ रोज उस खाने को खा रहे हैं तो किसी नए आदमियों के साथ या फिर नए लोगों के साथ खाना बाहर जा कर के किसी पेड़ के नीचे किसी टूर पे जा कर के किसी रिस्टोरेंट के अंदर बैठ कर के खाना तो वो काफ़ी अच्छा होता है और इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ वो सबसे ज़्यादा पसंद पसंदीदा मेरी पसंदीदा वाली बात जो है वो मुझे किसी आउटर में खाना या फिर खेत उत में जा कर के या फिर किसी जंगल में जा कर के वहाँ बनाना खाना काफ़ी अच्छा लगता है वो मुझे बहुत पसंद है